جی مجھے سیڈ سونگ سننا بہت پسند ہے گانے سننا مجھے اچھا لگتا ہے لیکن میں وہی پرانے والے گانے سنتی ہوں سیڈ سونگ دل کو چھو لینے والے جو دل کو ٹچ کر جائیں مجھے رفیع صاحب لتا جی کمار شانو الکا یاگنک ان کے گانا سننا زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ دل سے ٹچ ہو جاتی ہے تو ان کی آواز سے ایک اٹیچمنٹ ہے ان کے گانوں کا سننے کا مطلب پتا چلتا ہے کہ ان کے گانے میں کیا وہ گا رہے ہیں ان کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ دل کو چھو جاتی ہے دل سے اتر جاتی ہے اس لیے مجھے سیڈ سونگ سننا زیادہ اچھا لگتا ہے پسند ہے مجھے سیڈ سونگ